हॅलो हां या गूड मोर्निंग कोण उलयता

होय होय हांव सिक्सथाची क्लास टिचर

आं आं आं बरें तुमी येवपा शकता ताका व्हरपाक पण ताजें ब्लड टेस्ट बी करून पळयलें तुमी फाटीं असोच तो बरो नाशिल्लो न्ही तो जोर थंडी फाटल्या म्हयन्याक आसले पय ताका

बरें बरें एन्टीबायोटीक बी चालू आसा ताका काय ना वखदां कांय चालू ना आं बरें आं बरें आं बरें आं बरें बरें घेवन गेल्यार जाता तूं इकरांक येवन येतली व्हरतली न्ही तूं बरें आनी दोन दीस ताका शाळेन धाडिना धाडुना जाल्यारूय चलता कित्याक ताका जोर आनी थंडी येता जाल्यार तेका मात्शें घरा कडेन रावन मात्शें रेस्ट घेवूंदी आं हांव सांगता ताका हांव सांगतां हांव समजायता ताका आं बरें हांव समजायता आं बरें बरें आं सांगतां आं तुमी

आं बरें बरें घेवन यो हांव हांव त्या क्लास टिचरीक सांगतां पाचवेचे क्लास टिचरीक सांगतां तुमी फोन केल्लो म्हणून आं बरें बरें ओके बरें बरें तर हां ओके या बरें बाय